जोंनि चिरां जिल्लायावथ' दा रांखान्थिनि रांखान्थिया आरो जेरै साख्रि मावनायफोरा जेरै साख्रि मावगासिनो दं आरो आबाद मावनानै जाग्राफोरा जेरै आबाद मावनानै बेबायदिनो फानो आरो बाजारफ्राव बेफोरनिनो बेफार फालांगि खालामो जेरै सोरबा फाथो मोननाय सिजोनाव फाथोनि फालांगि खालामो आरो सोरबा माइ मोननाय सिजोनआव माइनि आबाद खालामो सोरबा मैगं थाइगंनि बेफार फालांगि खालामो आरो बेफोरजोंनो दा जौगानोबो हमदों आरो समजों लोगोसे बेफोर गासिबो फालांगि खालामनायफ्रा दा सोलायबोगासिनो दङ दानि जुगावथ' बयबो मानसिफोरानो बेफार फालांगि खालामनानै जानो रोंसै माबा मोनसे बायनायनानै गामिफ्राव थांनानै जेन'बा माबा मोनसे खमनि बायबाय बे खमनि बेसेनखौ बाजाराव बिसोरो गोबां फानफैबाय गोबां फाननानै बेफोरनोथ' मुलाम्फा जालायबाय बाजारनि फाननानैहाय खमनि लाबोनानै गावसोरो गोबां बेसेननि फानफैबाय बेफोरजोंनो मुलाम्फा जागासिनो दं आरो बिसिना दाथ' जौगानायखौनो होनजायो आरो जौगागासिनो दं जौगानानै गावनि नखरखौ सामलायनो हानाय जाबाय आरो गावखौ गोजौआव जौगालांनो हागासिनो दं आरो बेफोर जोंनो जेरै नखर खुंनाय माबा मोनसे खामानि मावनाय बेफोराव सहाय खालामगासिनो दं आरो गासिबो बेफोरनो आरो